आं सानो केमिकेल एबा रासायनिक हासारफ्रा हाखौ गोबां खहा खालामखायो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ रावबो मिथियै गैखाया एसेबाबो आरो हाखौ गोबां गाज्रि खालामो आबाद आबाद मावनायाव आबादफोरखौ बुरजा मोनोब्लाबो देहानि थाखाय खहा जाहैयो उन उनफोराव बिदिनो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो मानसिफोरनि देहाफ्राव सानाय सुनाय मेगननि बेराम माखासे सोमजिनो हमो बेफोरखौ बाहायनानै गायनाय आबादफ्रा देहानि थाखाय मोजां जाखाया बयबो मिथिखागौ आरो आंबो सानो बेफोरखौ बाहायनानै जानाया मोजां नङा रायसाय रासायनारिक हासारनि बदलै जों जुदि मोसौ मैसोनि खिनि हासारफोर बाहायनानै जुदि आबाद मावोब्ला जों जानाय लोंनायाव साबसिन देहानि थाखायबो बेफोरनिफ्राय बेफोरजों बानायनानै मोन्नाय आबादफ्रा देहानि थाखाय जेबो खहा खालामा मोजां जायो देहानि थाखाय बेफोर बायदि रासायनिक हासारफोरा हानि थाखायबो जोबोर गाज्रि हाफोरखौबो गोबां खहा खालामो एसेल' हायावनो एसेल' हायावनो गोबां हासार होनानै मानसिफ्रा गोबां आबाद बोखाङो नाथाय जानाय लोंनायाव बेफोर बायदिया मोजां जाया देहानि थाखाय गोबां खहा लाबोनो हागौ उन उननि समफोराव दा जाथ'वा दा जाथ'वाब्लाबो बेनिखायनो मोसौ मैसोनिफोरजोंबा साबसिन जायो देहानि थाखायबो मोजां आरो हाफोरनिबो हाफोरखौबो जेबो खहा खालामा मोसौ मैसोनि खिनि हासारफोरा आबादफोराबो मोजां जायो बेफोरनि हासारफोरखौ होयोबानो आबादफ्राबो मोजां जायो आरो देहायावबो जेबो खहा जाया बेफोरजों गायनाय आबादफोर माइ आबाद माइफोरखौ बेफोरखौ बाहायोबा बेनिखायनो आं सानो रासायनिक हासारफोरनि बदलै जुदि मोसौ मैसोनि खिफोरखौ बाहायोब्ला साबसिन जागोन बेफोरबायदि बिस गोनां हासारफोरखौ बाहायनायखौ खम खालामनानै जुदि मिथिंगायाव मोन्नाय हासारफोरखौ बाहायोब्ला साबसिन